बेंकनि अनगायैबो सुबुंफोरा गोबां एप्सफोरनिफ्रायबो लन लानो हायो एबा फैसा दाहार लानो हायो आरो गामिनि फिसा फिसा ग्रुपफोरनिफ्रायबो लानो हायो जोरै सेल्फहेल्प ग्रुप लाइमोन आफाद ग्रुप बेफोरनिफ्रायबो गोबां लन नङाबा दाहार लानो हायो